ऐसा है कि पहले जब हम छोटे थे तो इधर उधर जाते थे जैसे नदी पड़ी या तालाब पड़ा तो लड़कपन में नहाते धोते थे तो हमें तैरना वैरना आता नहीं था लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये सब लोगों के साथ में जैसे यार दोस्त मिले तो वो थोड़ा बहुत जानते थे हम नहीं जानते थे तो हम भी वहाँ उनके साथ में तैरने लगे हाथ पैर चलाने लगे फिर इधर उधर जो है उसने बताया कि पैर चलाओ उसके बाद हाथ अंदर से चलाओ ये सब करने से फिर हमको भी थोड़ा बहुत आ गया अब हम काफ़ी तैरने लगे तो बहुत से लोग जैसे थे बच्चे अब वो छोटे हैं अब वो गहरे में जा रहे हैं डूबे जा रहे हैं तो उनको हमने निकाल लिया क्योंकि हम तैरना जानते थे वो जानते नहीं थे इसलिए उनको बाहर निकाल लेते थे लेकिन अप जब तैरना नहीं आता है तो बहुत बड़ी परेशानी है पानी के अंदर क्योंकि पानी में डूब जाना ही मुश्किल पड़ जाएगा तो अगर हम तैर लेते हैं तो हम डूबेंगे नहीं और अगर हम तैर नहीं पाते हैं तो हम डूब सकते हैं अब तो हम ऐसा भी कर लेते हैं कि डुब डुब्बी लगाकर के नीचे पानी के अंदर चल के निकल जाते हैं बाहर जैसे कोई हमें दिक्कत नहीं होती है लेकिन शुरू में हमको बहुत ही डर लगता था जैसे पानी में घुसते ही डेर लगता था कि हम पानी में कैसे जाएँ कहीं डूब ना जाएँ अब जो है जब हम थोड़ा बहुत तैर लेते हैं और डुब्बी भी मार लेते हैं इसीलिए अब हमको कोई दिक्कत नहीं है आराम से जो है हम तैर जाते हैं और अब ज़्यादातर जैसे अपने ननिहाल को गए वहाँ लोग मिले अब महीना पन्द्रह दिन वहाँ रहे उसके बाद में वहाँ भी जो है लड़के सब नहा रहे हैं तालाब में तो हम भी सब यही साथ में गए चलो भाई नहाया जाए अब वो लोग तैर लेते थे तो थोड़ा बहुत तो हम भी जानते थे तैरना हम भी तैरने लगे उसके बाद धीरे धीरे फिर उनके साथ में हम काफ़ी तैरना समझ गए कि हाँ इस तरीके से तैरा जाता है और फिर हमें अब कोई भी दिक्कत होती नहीं है क्योंकि अगर हम तैर लेते हैं तो कहीं पानी में अगर फँस जाते हैं तो हम निकल आएँगे ऐसा नहीं है कि हम डूब जाएँ तो अब तैरना भी बहुत ज़रूरी होता है पानी के अंदर तैरना बहुत ज़रूरी है कोई भी जानवर जैसे है तैर लेता है वो तो आराम से निकल जाता है और जो जानवर तैर नहीं पाता है कायदे से तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है अए और ऐसे ऐसे जानवर बड़े जैसे बंदर है वो जो है इतनी तगड़ी डुब्बी मारता है कहो आधा घंटे बाद पानी के बाहर निकले और मीलों कहो चला जाए वो तैरता हुआ उसको बहुत आता है तैरना और जैसे कुत्ता है कुत्ता नहीं तैर पाता है और जानवर हैं तो थोड़ा बहुत तैर लेते हैं लेकिन ये जानवर बहुत कम तैर पाता है जैसे कुत्ता है बहुत कम तैर पाता है